घोड़ा पर सवार होबय लेल बहुत फिटनेस चाही कियाकि घोड़ा एक सवारी नहि छियै सवारी छियै मतलबकी गाड़ी नहि छियै जेनाकि हमसभ कतौ गाड़ी कोनो कार सँ गेलहुँ ओतऽ आसानीसँ पहुँचकऽ चलि गेलहुँ कियाकि घोड़ा दौड़ै छै ओकरा पीठ पर बैसैके बाद ओ कनिटा उच्च नीच कनिटा चोटो लागल आ घोड़ा पर बैसैक बाद जेना डार दर्द केलक ओ पैर फैलल रहल तऽ पैरो दर्द केलक ओहि खातिर मतलब की योगा कायल जाइ छै योगामे एकटा सूर्य नमस्कार कै लेबैय तऽ ओहिमे तऽ बहुत प्रकारके भईये जाइ छै योगा करै छिय तऽ सूर्य नमस्कार जरूर करूँ ओहिसे अहाँ ठीक रहबै तन्दुरस्ती आओत फिटनेस बनल रहत ओकर बाद अहाँ कमलासन करूँ कमलासनसँ होयत की पैर अहाँकेॅं दर्द नहि करत आ अहाँकेॅं रीढ़क हड्डी अहाँ सीधा बैसल रहबै तऽ अहाँकेॅं रीढ़मे पीठ दर्द नहि करत ई सभ छै योगाक फायदा तैओ घोड़ा बैसऽमे बहुत फिटनेस चाही ई जरूरत छै